प्रणाम चाची

कोनो समस्या कोनो समस्या छै तऽ बतैयै

एलेक्सनके लिए कोनो काम नहि रहे नहि ने रहैत छै

ईहए आर दुआरे हम आएल छियै कोनो दिक्कत होएत तऽ बोलबै आर जे समस्या भेलै जे समस्या होएतै हम सुनलियै अहाँके एरिआमे बहुत लड़ाइ झगड़ा आर होइ छै दङ्गा आर होइत छै हमे एतै छियै कोनो हमे आर एतै छियै कोनो दिक्कत आर होएतै तऽ बतेबै आर कोनो परेशानी नहि ने हँ कोनो आर दिक्कत होएतै तऽ बद बताएब बेझिझक बताएब

ठीक छै आबैत छियै तऽ भेट करब